میرے گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے اور ہمیں بہت مزہ آتا ہے گاؤں میں رہنے میں اور یہاں کوئی بیماری بھی گاؤں میں نہیں ہوتی ہے ابھی شہروں کے لے لو دلی دلی میں کی آب و ہوا بہت ہی بہت ہی خراب ہوتی ہے وہاں پردوشن بہت سارا ہے جس سے بیماریاں ہوتی ہے انسان کو الگ الگ پرابلم پریشانیاں ہوتی ہے وہاں گاڑی وغیرہ بہت ساری چلتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کے وہاں پردوشن زیادہ پھیلتا ہے جس سے انسانوں کو پریشانی ہوتی ہے اور یہاں کشمیر لے لو کشمیر کی تو بات ہی کچھ اور ہے وہاں تو ٹھنڈ مطلب وہاں برف رہتا ہے اور وہاں جھرنے جھیل وغیرہ ہیں جو بہت خوبصورت ہے بہت اچھا لگتا ہے اور وہاں سب کو جانا اچھا بھی لگتا ہے سب کو پسند بھی ہوتا ہے وہ جگہ اور اور وہاں سب گھومنے کے لیے جاتے ہیں کوئی بھی وہاں کی وہاں پہ جو برفیلے برف برف ہوتے ہیں برف جمی ہوتی ہے وہ اچھا لگتا ہے اور وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے اور اور اور کہیں کی اور اور کہاں کی اور اور ہمارے گاؤں کی جو ہے ہندو گاؤں کی جو آب و ہوا وہ جہاں ندیاں ودیاں رہتی ہیں وہاں کے بھی جہاں ندی ودی رہتی ہے وہاں کی بھی ہوا بہت اچھی رہتی ہے اور وہاں بھی اچھا لگتا ہے اور وہاں بھی سوستھ اچھا ہوا چلتا ہے اور اس جگہ پہ لوگوں کو مزہ آتا ہے سب سے زیادہ تو کشمیر میں مزہ آتا ہے